गोंयच्या विद्यालयांनी आनी म्हाविद्यालयांनी टिचरींची शोटेज जाता म्हणून गोव्हरमेंटान खूब व्हडले स्टेप बी घेतिल्ले आसात जशे की तांकां बरीचशी ट्रेनिंग बी प्रोवायड केल्ली आसता तांच्या खातीर बरें इनसेंटिव्स दवरिल्ले आसता मागीर तांचे युनियन बी केल्ले आसता म्हणजे जशे की टिचर्स युनियन बी सो तांच्या थ्रू तांकां खूब हें मेळटा खूप सपोर्ट मेळटा ह्या प्रोफेशनान येवपाक सो आनी चडश्यो टिचरी आतां ट्रेनिंग करून आयिल्यो आसा तांकां मागीर कॉनट्रेक्ट बेजीसाचेर दवरिल्ले आसता तातून मागीर तांचो पर्फोमन्स पळोवन तांकां परमनंट करतात म्हणजे फिक्स करता आनी ना जाल्यार तांकां मागीर काडून ताचो हे करता तांचो हे टर्मीनॅट करता कॉनट्रेक्ट ते करून